भोपाल के बिरला म्यूज़ियम में कई सेंचुरी पुरानी मूर्तियाँ काफ़ीसम्भाल कर रखी गई हैं इस संग्रहालय में छः से सात सेंचुरी से लेकर तेरह से चौदह सेंचुरी तक की मूर्तियाँ हैं जो मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में लाई गई हैं यहाँ करीबन चार सौ से ऊपर मूर्तियाँ मौजूद हैं और संग्रहालय में कई पुरातत्व वस्तुऍं भी सम्भाल कर रखी गई हैं मूर्तियों को विभिन्न गैलरियों में प्रदर्शित किया गया है और यहाँ पुराने ज़माने के सिक्के भी सम्भाल कर रखे गए हैं साथ ही यहाँ कई अन्य पौराणिक पौराणिक वस्तुऍं भी सम्भालकर रखी हुई हैं और यह म्यूज़ियम मध्य प्रदेश की पौराणिक वस्तुओं को लोगों को दर्शा रहा है